ہیلو ہاں کولین ڈرائی کلینر سے بات کر رہی ہیں آپ ایسا ہے ہم آپ کے یہاں کپڑے دیتے ہیں بہت ٹائم سے آپ کے یہاں ہمارے کپڑے دھل رہے ہیں لیکن کبھی کوئی شکایت نہیں آتی تھی لیکن اب جو ہے ذرا کپڑوں میں شکایت آ رہی ہے پہلے کچھ کپڑوں میں ایک کپڑوں میں رنگ لگا ہوا آیا ہمارے اور ایک کپڑوں میں قلف نہیں ہے صحیح کا لگا ہوا جو وائٹ کپڑے ہوتے ہیں ہاں لیکن میں بہت ٹائم سے آپ کے یہاں دھلواتی ہوں کپڑے اور ایسا ہے اب کے اور نیا کام ہوا ہے اب کے نیا کام ہوا ہے جو میں نے بیڈ شیٹ اور جو اس کے کور ڈالے تھے پیلو کور تکیوں کے کور لیکن ایک کور نہیں آیا ہے میرے اس کا ہم بیڈ شیٹ وہ ریڈ اور بلیک ہے نہیں اب ایسا ہے آپ میرا نم اب کبھی بھی ہم آپ بہت ٹائم سے بہت ٹائم سے میں آپ ہی کے یہاں سے میرے ڈرائی کلین ہوتے ہیں کپڑے جی جی بالکل آپ بے فکر رہیں بالکل جو کہ شکایت تھی اس لیے میں نے آپ کو بتا دی جو شکایت آ رہی تھی اس وقت کپڑوں میں جی ٹھیک ہے بالکل جی جی اور جیسے ہی کچھ مل جائے آپ نہیں یہی شکایت تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی کپڑوں کو بھی ذرا دھیان سے کریے کیونکہ میرے کپڑوں میں بھی شکایت آئی ہے اس لیے ابھی تک کوئی بات نہیں تھی ایسی اب اگر یہ بات ہوئی ہے تو اس میں میں نے آپ کو پھر کال کی ہے جی اب آپ دیکھ کر بتائیے پتہ کر کر کہ میرے میرا وہ تکیے کا کور کہاں ہے جی جی جی شکریہ